अच्छा मिकी डोगरी गाने जेह्डे़ बडे़ पसंद न डोगरी गाने जेह्के बी हैन ना इक डोगरी गाना डोगरें दी मिट्ठी मिट्ठी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते नेह् नेह् गाने मिकी बडे शैल ते इक होई गेआ गाना रा कुत्थै रक्खां तेरा रेशमी रुमाल एह् गाना होई गेआ इक होई गेआ काला कोट आह्ला कुत्थै रक्खां तेरा काला कोट टकाया किल्लिया इक ऐ होई गेआ इक होई गेआ काला घग्गरा आह्ला कुत्थै रक्खां तेरा घग्गरा इक होई गेआ एह् जेह्डे़ गाने न बडे शैल लगदे जेह्डे़ डोगरी गाने होंदे एह् नेह् बडे़ शैल होंदे इ'यां दिक्खियै मन उं'दे कन्नै इ'यां प्रसन्न होई जंदा बंदा इ'यां अपने कम्म लग्गे दा रौंह्दा ते इ'यां इन्नी शैल डोगरी भाशा हुंदी साढ़ी जेह्दी ताईं कि बडे़ प्यारे लगदे एह् गाने हां मिकी शैल समझ ओंदे इक धोबने आला होई गेआ डोगरी भाशा जेह्ड़ी मिकी बडी शैल लगदी गाने बी बडे़ शैल लगदे डोगरी भजन जेह्डे़ ते ओह् बी बडे़ शैल लगदे र राम राम जप बंदेआ इक दिन मिट्टी में मिल जाना और बी बडे़ सारे भजन न ते एह् जेहड़े मिकी बडे़ शैल लगदे बूहटा तुलसी दा लाया रक्ख मेरे अंगने च एह् बी बडा शैल भजन ऐ मिट्ठा मिट्ठा भजन प्यारा प्यारा एह्बी बड़ा शैल लगदा मिकी